हैलो नमस्ते मतलब की स्हेई गल्ल करो

कोई गल्ल निं करी ओड़गी तुस अपने बंदे न बीह् ज्हार रपेआ देई ओड़ेओ कोई निं जिसलै थुआढ़े कोल टाईम होगा तुस आई जायो कोई निं करी ओड़गी

नेईं